हेल' बाजै हटेल नोंसिनाव जाग्रा अरदार खालामनो मोन दाव कारि मोनबा आमफाय अमा कारि मोनबा दालि आमफाय ओंखामबो हरफा आमफाय अरदारा मोनबा मोन थ' दिजकावन्ट फोर जागोन नामा